अॼुकल्ह सिलाई ऐं बुनाई जो कमु कम्प्यूटर मशीनियुनि ऐं पावर मशीनियुनि ते थी रहियो आहे जंहिंजो कमु बि ॾाढो सुठो साफ़ सफाईअ जो हूंदो आहे जंहिंते कम्प्यूटर ऐं जमेट्रीक डिजाइन थींदियूं आहिनि मूंहिंजे लाइ इहो सिखणु ॾाढो ज़रूरी आहे पंहिंजे आईंदे लाइ